आमचो महिला मंडळाचो ग्रूप आसा आमकां एक पावटी ग्रुपाक आमच्या ग्रुपाक म्हणल्यार आपयलें फुगड्यो अमके कडेन आजरार फूड फेस्टीवल आसा थंय अश्यो फुगड्यो घालपाच्यो कितेंय करपाचें फुगड्यो धालो अशें सांगलें आनी आमी फुगड्यो घालपाक हें केलें सांगलें आमकां आनी आमी तें प्रेक्टीस करपाक लागलीं आठ पंदरा दीस सुमार प्रेक्टीस केली मागीर प्रेक्टीस केली जालें आमचे कडेन मागीर आमी गेलीं स्टेजीर वयताच हात पांय कडकडूंक लागलें केन्ना वचनाशिल्ली पयलेच फाटीं अशी गेली न्हय अशे हात पांय सामके हे जाले पूण आसूं जालें गेलीं असो मातसो श्वास व्हडलो श्वास घेतलो आनी गेलीं स्टेजीर म मागीर जालें गेलीं घातली फुगडी पूण बरी जाली